यात्रामे जखन कखनो जाइ छी आ प्रस्थान करै छी तऽ सबसे पहिने मतलब जे छै सही बात छै जे आर्थिक रूपसँ से मतलब अपना आपके संयमित कयने रहैत छी टिकट एबा जेबाक तऽ कटल रहैया हमर सिद्धांत अछि जे यात्रामे जायब तऽ सामान नहि किछु कीनब एहि दुआरे कि सबसे पहिने बजट वएह खराब करै छै जेना देखबै कि बाबाधाममे गेलाह लोक तऽ चुट्टा ईसभ किनय लगताह आ बिदा होय कालमे देखबनि जे हुनका से भारी अवग्रह भऽ जाइ छनि तँ अहिसभक चीजके बच्चेसँ देखलियै हम चर्चा करब एहिठाम दू हजार चारि इसवीमे रामेश्वरममे यात्रामे गेल छलहुँ ओहिठाम जे छै जे बाबाक दर्शन बड़ा बढ़िऑं जेकाँ रामेश्वरमके दर्शन भेल मणि दर्शन भेल ओहिठामसँ साँझमे निकललहुँ एकटा इत्रक दोकान पर गेलहुँ कहलियै यौ हमरा कनी इत्र चाही हिन्दू इत्र चाही कहलक यौ इत्र हिन्दू आ मुसलमान नहि होइ छै इत्र इत्र होइ छै अहाँ कोन सुगंधमे लेब हम कहलियै चानन सुगंधमे तऽ कहलक सात सए रुपैआमे इत्र हैत जेबी देखलियै कहलहुँ इत्र लेल सातसौ रुपैआ व्यय नहि कऽ सकै छी तऽ कहलियै ओकर जे मिनिमम छोटसँ छोट पैकेट छै से केतेमे देब तऽ कहलनि सत्तर रुपआमे तऽ सत्तर रुपआमे कीन लेलहुँ ई बुझिक जे इत्र तऽ किनलहुँ तात्पर्य हमर ई अछि जे ओहिठाम रहिकऽ व्यवस्था सस्ता छेलै भोजनक व्यवस्था सस्ता छलै तऽ जे सस्ता भोजनक व्यवस्था छलै जे रहैक व्यवस्था सस्ता छलै तदअनुरूपे अपना आपके रखलहुँ ई भेल जे ओहिठाम रामेश्वरमसँ घुमि कऽ एलहुँ तऽ हमरा जेबीमे दू तीन सौ टका उबरले छलए कतहु कतहु सर सम्बधि वा केकरोसँ कोनो प्रकारक हमरा आसरा नहि लेबऽ पड़ल एहि तीर्थयात्रा हुए हम आर्थिक व्यवस्थाक बड़ा सुदृढ़ रूपसँ आ बड़ा वैचारिक रूपसँ निर्वहन करैत प्रस्थान करै छी जाय छी आबै छी